थांनाय रबिबाराव आं काजलगावनिफ्राय दाइनिं टेबोल गंसे बायनानै लाबोदोंमोन बियो मास मोनसे थाङासेनो बायबाय गारजाबाय एम्फौआ गुन अरबाय दा बेखौ बायनानै आं जोबोद दुखु मोन्दों माथो बे रोखोम मानो जाखो बियो बिदि जानो नाङामोन बेखायनो आङो जोबोद दुखु मोन्दों दाम गोसानि बायनानै जुदि मुवाफ्रा जोराब्ला बे दुखु मोन्नाय फैयो बेखायनो जोङो सानै हनै मोजां बुस्थुफोरखौ बायनायासो मोजां जाहा थाहा बानायलाबायनाय बेबादि डाइनिं टेबोलफोरखौखौ जों बायनो नाङा जाहाथे जों बायनाय बुस्थुफ्रा गोबाव जोरो आरो मोजां बाहायनायाव जों मोजां मोनो बेबादिसो जों गोजोननो मोननो हानाय बुस्थुफोरखौ जों बायना लानांगौ बेखायनो थांनाय जेनाखि काजलगाव हाथाइआव बायनाय डाइनिं टेबोल बियो जोबोद गाज्रि जादों मास मोनसेयानो जोराखै बेनि थाखाय आं दुखु मोन्दों दा बाहायजाला